हेल' नोंसिनाव हटेलाव हाय थानो थाखाय सुबिदाफ्रा माबादि

औ नोंसिनियावहाय बिदिनो थानाय फेसिलिथिस फोरा जेनोबा खारेनफोरा दैफ्रा मोजां ना औ औ औ औ ओमफाय औ जेन'बा दस्राफ्राव थांनो थाखाय माबा मोनसे जेन'बा बे गारि बुखिंफोर खालामनाया एक्सथ्रा जागोन ना नोंसिनिफ्रायनो हगारगोन जिखुनु जानाय लोंनाय गासिबो मोजां जोबखा दा ना जेबोथ' उसुबिदा गैया औ थिकयैनो दं ना औ औ औ औ आङो थांगोन थांनाया थारमाने जोङो थांनायनि फ्लान लादों नालाय ओमफ्राय जिखुनु जायगाफ्राथ' मोजांआनो औ औ औ औ

औ औ औऔ ओमफाय जेन'बा जेन'बा ओरै ट्रेन सिथेसननिफ्राय ओंखारनानै बै बेसेबां गोजान जागोन नोंसिनि हटेलआ औ औ औ जिखुनु जेबो फ्रब्लेमथ' गैयाना थांबानो औ औ लकेसनखौ

ओमफाय ओरैनो मा मा जायगायाव हाय बेरायहैनो हानाय सुबिदा दं नोंसिनि हटेलनिफ्राय औ औ औ

जिखुनु जोङो समफोरहा लागै थांगोन जिखुनु नोंनियावनो थाहैनो सानदों आरोना नोंसिनि हटेलावनो गासिबो अकेखा होमबा ओमफ्राय रुमफ्राबा माबायदि मोजां गोजाखा ना दे होनबा ना